अस जि'यां अस इक कसान बंदे ऐ है ना ते साढ़ी पूरी फैमली जेह्ड़ी ऐ परोआर साढ़ा कसान गै है ना ते अस मतलब कि फसल उगाने बिच्च इन्नी मैंह्नत करने आं बीऽ लाने आं पर साढ़ी किन्नी रखवाली करने पौंदी बीऽ खदाई करने पौंदी पैह्लें पैह्लें खेत्तरें दी फिर ओह्दे बाद बीऽ लान्ने पौंदा फिर उस्सी करने पौंदा पूरा टब्बर गै धुप्पा बिच्च फकोंदा साढ़े कन्नै ते उस्सी मतलब कि मैह्नत मजदूरी बड़ी ऐ ते जेह्ड़ा इक कसान ऐ बड़ी मतलब कि अपने इक रोब रोजगार होंदा ऐ बिजनस होंदा इक टाइप दा ते ते साढ़े जेह्ड़े ओह् मिडलमैन जेह्ड़ा साढ़ा दलाल होंदा ऐ ओह् साढ़े कन्नै कि'यां मदद करदा साढ़ी ओह् इ'यां मदद करदा कि छे छे म्हीनें सानू उं'दी रखवाली करने पौंदी ऐ पैह्ले इंतजार करने पौंदा भला कुसलै होग ते कुसलै पैसा हत्थ आह्ग ते ते अस जिसलै बेचने होन्ने ते उसलै मतलब किश लभदा निं ऐ अस इ'यै आस लान्ने होन्ने भला थोह्ड़ा हारा सानू मैह्नत दा किश फल्ल थ्होए इन्नी अस मैह्नत करने छे म्हीनें तक बल्गदे रौंह्ने होन्ने अस उ'नें ते किश ते सानू थ्होना चाहिदा ओह्दा हैनी ते जिसलै बेचने दी बारी आंह्दी ऐ ते जेह्ड़ा बजारू रेट ऐ सानू ओह् लभदा निं ऐ सानू बजारु रेट कोई लभदा निं ऐ बी ऐ क्यूंकि जेह्ड़ा दलाल होंदा किश कमाई ओह् आपूं करी आंदा ऐ ते सानू केह् थ्होना सानू कक्ख निं सानू एह् थोह्ड़ी हारी कोई त्रै म्हीने दी मैह्नत ऐ पल्लै पेई जाऽ ओह् बी बड़ी बड्डी गल्ल होंदी साढ़े वास्तै हैनी ते पर नेईं मतलब कि कदें कदें इ'यां होना बी चाहिदा जिसलै बेचने दी बारी आंह्दी ते उसलै मूंह् ढिल्ले होई जन्दे ऐ साढ़े ते अन्नी इस आस केह् लानी होंदी बंदे ने भला हैनी ते केह् करना इन्नी मैह्नत बी करनी ते किश थ्होए बी नेईं ते फिर ओह्दा केह् फैदा सानू कोई मतलब कि फैदा निं ऐ बस इ'यां इक आस होंदी भला साढ़ी जमीन ऐ ते अस करने होन्ने पूरा दिन खेत्तरा च गै होई जंदा कदै ओह् ते कुतै जाई बी निं सकदे अस एह्दी वजह् कन्नै कि चल कोई ओह् दो चार बोरियां होई जाऽ किश घरा दा किश होई जाऽ ते घरा दा किश बनै ते मतलब कि अस बी चीजां जेह्ड़ियां बचाए बेचने बी होने थोह्ड़ा रक्खी बी लैने होन्ने खाने पुने खाने पीने वास्तै ते किश अस इ'यां अगले भला अगले स्याल मतलब कि अगले बारी अगले सीजने गी भला असें राह्ने थोह्ड़ा बीज अस तां बी रक्खी लैने होन्ने आं कुतै भला परतियै पैहा किश थ्होए नेईं ते घरा दा बीज गै रोऐ भला चल अगले बारी गै बंदा फसल उगांदा जेह्ड़ा उत्थै पैहे देने ते उ'ऐ अपने कोल रक्खे घट्ट खाद्धी घट बेचियां फिर केह् फैदा दलाल जेह्ड़ा मता करी जन्दे सानू ते अद्धा बी नि थ्होंदा ओह्दा ते मतलब कि अगले बंदे ने बी सोचना चाहिदा भला इन्नी मैह्नत अगर बंदा करा दा ऐ ते मतलब कि थोह्ड़ा ते उस्सी थोह्ना चाहिदा जेह्ड़ा अग्गे लैने आह्ले न ते ओह् भलेआं गै रेट निं पांदे ऐ बजारू रेट इन्ना ते इन्ना ते मता जेह्ड़ा खंदे न ते ओह् बजारे आह्ले गै खंदे न ओह् मता खाई जन्दे ने ते जेह्ड़ा किसान ऐ ओह् बचारा इ'यां रुलदा रौंह्दा ऐ जेह्ड़ा दलाल होऐ ते ओह् पैह्ले गै अपने घरा सोचियै आए दा होंदा भला मैं लेई लैगा थोह्ड़ा ते अस केह् करी सकदे मतलब कि इ'यां थोह्ड़ा ते मतलब कि करना चाहिदा पूरा टब्बर बचारा ते अद्धा अद्धा हिस्सा बी निं आंह्दा ऐ सानू ऐ थोह्ड़ा मता ते होना चाहिदा कि चल थोह्ड़ा गै बिकी जाऽ थोह्ड़े मता फसल बिकी जा पूरा पूरा साल छे छे म्हीने दिखदे रौंह्ने होन्ने धुप्प बिच्च इ'यां पानी पुनी देओ होना ते होना चाहिदा थोह्ड़ा किश ते लभना चाहिदा सानू ते इ'यां गल्ल थोह्ड़ी बनदी ऐ भला थोह्ड़ा मिलेआ गै नेईं ऐ थोह्ड़ा बोह्त मतलब कि ओह्दा फल्ल मिलना चाहिदा सानू कसानें गी कसान जेह्ड़ा पूरी ध्याड़ी खेत्तरा च देई ओड़दा कुतै जाने जोगड़ा निं रौंह्दा ऐ इस्सै मारे कि चलो थोह्ड़ा हारा होई जाह्ग फसल ते बेचियै थोह्ड़ा किश ते थोह्ग